हाँ मुझे पाँच दिनांक याद हैं ग्यारह सितंबर उन्नीस सौ अस्सी छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस दो अक्टूबर अठारह सौ सत्तावन चार मई दो हजार बीस दस नवम्बर दो हजार दस